ہیلو ارے سر میرے فرینڈ نے آپ کا نمبر دیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ آپ جو ہے ٹو وہیلر بائک کے رینٹ پر دیا کرتے ہیں ہاں سر ہم لوگ کالج اسٹوڈنٹ ہیں اور مانڈو پروجکٹ پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں سر تو مجھے کچھ دِن کے لیے بائیک چاہیے تھی سر آپ کے پاس کون کون سی بائک اویلیبل ہوگی اچھا اچھا ارے سر اصل ہم لوگوں کو پروجکٹ ورک کے لیے کئی ساری جگہوں پر جانا پڑتا ہے تو بس ایسا ہو جائے کہ ایسا ہو جائے کہ کچھ مطلب آ آنے جانے میں آسانی ہو اور مایلج اُس کا ٹھیک ٹھاک ہو اور زیادہ مطلب ٹھیک ٹھاک گاڑی ہو آپ کی آ کہیں انجن ونجن بھول نہ جائے یا پھر پنچر وغیرہ ہو جاتی ہے اکثر پُرانی گاڑیوں میں تو ایسا نہ ہو سر تھوڑا سا دیکھ لیں اگر کیا سیل وغیرہ کیا لے رہیں ہیں ایک دِن کا سر سر مجھے ایک مہینے کے لیے چاہیے تھا سر اصل لمبا پروجکٹ پر ہے کام اور سر ایک دِن کا پانچ پچاس روپیہ تو سر بہت مہنگا لگ رہا ہے مجھے ارے سر کچھ دیکھ لیجیے جو بھی مُناسب لگے آپ کو تو یہ سر ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہیں تھوڑا سا دقت ہوتی ہے پیسے وغیرہ کی ارے سر میرے خیال سے تھرٹی فائیو کروا لیتے تو بڑی مہربانی ہو جاتی سر ارے میرے فرینڈ نے ابھی پچھلے سال آپ کے یہاں سے گاڑی بک کی تھی سر تو اُس کا شاید تھرٹی فائیو پہ کر دیا تھا لیکن وہ کسی کے ذریعے سے آئے تھے میں نے سُنا ہے دیکھ لیجیے اگر ہو جائے تو سر اچھا چلیے سر تو میں کل آپ کل آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سر اوکے سر تھینک یو